मां सच ॿुधाया त थोरो हिननि ॾींहं टाइम न मिलंदो आहे मूंखे त मां ख़ुदि एतिरो ध्यानु कोन्ह थो ॾेया हिन शइनि पासे ऐं त असांजा माली आहे उनखे ॿुधाईंदा आहियूं वेही करे कहिड़ा कहिड़ा पौधा खपनि त हो ख़ुदि ई पुछी वेंदो आहे की तव्हांखे कहिड़ा पौधा खपनि त हू जेके बि खपंदा हूंदा आहिनि कॾहिं टमाटर जा कॾहिं लीमे जा कुझु बि उनखे लॻंदो आहे त पंहिंजे पंहिंजे लेखे वठी ईंदो आहे पोइ चेंज कंदो रहंदो आहे त आसे पासे में असां घणाई नर्सरियूं आहिनि जिते सभई पौधा मिलंदा आहिनि त हू वठी ईंदो आहे असां पैसा वठी लाईंदो आ जेतिरा लॻंदा इन उन जा